हँ हेलो पूर्णिया मे पर्यावरणके की हाल चाल छै पर्यावरण

सरकारके तरफसँ फण्ड आबि रहल छै पर्यावरणके लिए अच्छासँ पर्या पूर्णियामे पर्यावरणके बेसी गाँवके इलाकामे की हालचाल छै अपन लोक अपनेसँ लगाबए छी कि सरकार भी मदद वदद करि रहल छै इधर पूर्णियाके तरफ जे नया नया एन एच बन रहल छै ओ लोककेँ पेड़ कटाइ रहल छै तऽ ओकर सरकारके तरफसँ लगाएल जा रहल छै पर्यावरणसँ अच्छासँ ने सरकार तऽ अपन करि रहल छै अपन सभ भी पेड़ उड़ लगैबए तऽ आओर अच्छा हेतए वैसे पर्या पूर्णियामे पर्यावरणके तऽ अच्छा सब छिऐ हर जगह पेड़ पौधा लगल रहए छिऐ कि यहाँ हरिआली बढ़िआँ छै

ठीक ठीक छै तऽ